प्रणाम भइया हाँ हाँ हमारी लड़की आज इस्कूल नहीं गई है बारह की तैयारी कर रही है उसको थोड़ा हाँ उसको आज सर्दी जुखाम ठंड से आपके इस्कूल में पढ़ती है इसको सर्दी जुखाम और सिर में दर्द भी था इसीलिए पढ़ने नहीं गई है घर पर ही है और

हाँ दावा मंगाएंगे पढ़ाई में कोई दिक्कत पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं होगी हाँ बारह का तैयारी कर रही है बारह के तैयारी कर रही हमारी लड़की और घर पर भी पढ़ाई करती है

हाँ और काम हम भी कर लेते है अपन घर पर वो पढ़ाई ही करती है अपन और हमारे एक कैसे है हमारी लड़की पढ़ने में हमारा लड़का भी एक पढ़ता है कक्षा आठ में है ओ भी अच्छा हाँ अच्छा पढ़ाई वो भी करता है हमारा लड़का भी हूं थोड़ा ठंड से वो लोग जाने में नहाने में सुबह सुबह नहाने में बहुत ठंड लगती है ना हाँ इसीलिए इस्कूल नहीं गए बीमार हो गए हाँ टूसन हम लगवा देंगे उनको पढ़ने में सब अच्छे हैं कोई अच्छा सर जो सर जी बताइए हम उसको टूसन भी लगवाएंगे कितना पैसा लगेगा ठीक है हम भी कुछ अच्छा बताएंगे आपको

और सर नहीं हमारे लड़के तो पढ़ने में अच्छे है हिन्दी भी पढ़ लेते है और अंग्रेजी भी पढ़ लेते है उनकी संस्कृत भी अच्छी हो गई है हाँ नमस्ते सर जी